ہاں ہمارے یہاں پہ مطلب رلیٹیوز میں بھیا کی شادی تھی تو اس شادی میں ہم لوگوں نے بہت مطلب شادی سے تین مہینے پہلے سے ہم لوگوں نے سوچ رکھا تھا کہ ہمیں ایسی پلاننگ کرنی ہے ہمیں اپنے لیے یہ لانا ہے وہ لانا ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ والی بھی مطلب اس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ چیز بھی لانا ہے تو ہم اسی چیز کے انتظار میں ہم لوگ رہ گئے شادی نزدیک آ گئی ہم کچھ بھی نہیں خرید پائے کیونکہ ہمارا اتنا موڈ خراب تھا جب ہم لوگ شادی میں گئے تھے من بھی نہیں کر رہا تھا کہ ہم شادی میں جائیں کیونکہ ہماری کوئی بھی تیاری نہیں ہو پائی تھی کسی پرابلم کی وجہ سے اور ہم لوگ جب شادی میں گئے تھے تو ہمارا من ہی نہیں کر رہا تھا کہ یار ہم شادی میں جائیں بھی اور باقی بہت عجیب سا فیل ہو رہا تھا یار جو ہم نے سوچا تھا وہ تو ہوا ہی نہیں اور اب دیکھ اب ہم جب گھر پہ آئے تھے تو ہم نے سوچا چلو جو بھی تھا صحیح ہو گیا اور کچھ نہیں اور باقی سب ٹھیک ہے ہاں اور کچھ نہیں اور جو بھی شادیاں ہوتی ہیں ان میں وہ اب جو شادیاں ہوتی ہیں ان میں سب میں پہلے سے اپنا مطلب ان پرووائڈ کر کے رکھ لیتے ہیں اور آخری میں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے